औ मानोबाफोर फन फन हरदोंमोन औ बेनि माबा आङो औ औ औ गाइड खालामग्रा आङो औ औ जेनेबा नोंसोर सोर सोर फैगोन लोगोफोरजों ना पेमेलि ऐ माबानिफ्राय स्कुलनिफ्राय

औ औ बुं दे लामायाथ' ओहो जेबो उसुबिदाव गैया लामायाथ' मोजां गोजाथ'

पार्मिसनाथ' औ दङ

नोंसोरथ' दा स्थुदेन्थ जाबायना

औ ओमफ्राय स्तुदेन्थफ्रा

नो अ नोंसिना स्कुलनि हिसाबै फैनायथ' नोंसिना एसे डिसखाउन्ट थागोन आरो बिदिनो नोंसिना बिदिनो पासस'सोफ्रावनो जाला बायगोन औ जानाय थानायनि थाखायथ' सुबिदा दङ नोंसोर थागोन थागोन ना ओरैनो सानसेनो बेरायना थांफिनगोन जोंनावथ' दंनायाथ' दङ औ ओमफाय पिसासो एसे बारा लायोमोन आरो अ औ औ थाबाय थायो औ थाग्रा मोनसे खलनि दंखायो बेयाव थानो हागोन नोंसोरो रायलायनानै नोंसोर माला फैगोन जेनोबा ए सानथामसोनि उनाव अ आथसा दे होनबा सानथामसोनि उनाव फैबानो जाबायना औ दे दे दे फैदो होमबा औ दे